हमारे क्षेत्र में अभी बहुत ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसे लोग अपना बिज़नेस के रूप में करते हैं जैसे सबसे ज़्यादा लकड़ी का है जैसे लकड़ी से हर चीज़ बनता है हर काम में हर जगह पे लकड़ी की ही मांग होती है हर लकड़ी का ही बैलू है जैसे टेबुल कुर्सी बनता है वो लकड़ी के काट के उसे आरे से और आरा मशीन पे चिड़वा चिड़ा के उसे बड़ही को दिया जाता है और वो अच्छे से अपना ढंग से टेबुल कुर्सी या पलंग या खिड़की गेट बहुत ऐसा चीज़ है जो लकड़ी का है आलना भी होता है लकड़ी का जैसे बहुत ऐसी चीज़ बनता है घर में उपयोग होता है हर जगह पे इस्कूल में भी एस उपयोग होता है टेबल कुर्सी का घर में कुर्सी टेबुल बेलन चकला बहुत ऐसा चीज़ है जिसे लकड़ी का ही होता है और हर जगह पे लकड़ी का ही उपयोग होता है और बहुत महंगा बिकता है बहुत सारे लोग अपना जीवनयापन कर रहे हैं लकड़ी का बिज़नेस करके बहुत महंगा भी बिकता है जो लोग बिज़नेस करते हैं लकड़ी के उनके काफ़ी सारा मुनाफ़ा होता है अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से करते हैं हर जगह हर चीज़ में लकड़ी का ही उपयोग होता है बहुत अच्छे से हर घर में भी बाहर भी जहाँ पे देखो लकड़ी का ही उपयोग होता है और दूसरे नम्बर पे है जैसे प्राकृतिक देन है जो जल है मछली है बहुत अच्छा ये सबका अथि है जो अपना बिज़नेस मछली पालन भी लोग करते हैं उसे भी अपना बिज़नेस के रूप में लेते हैं और अच्छे ढंग से अपना घर परिवार चलाते हैं बहुत अच्छा बहुत ऐसा चीज़ है प्राकृतिक जो इन्सान अपना जीवन में लाता है और उसे उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है